हलो हा राधास्वामी हा छा मां अनुष्का किचन में थी ॻाल्हायां तव्हां अनुष्का था ॻाल्हायो हा मैडम एक्चुली मां साउथ इंडिया मां आईं आहियां हिते हा त मूंखे एक्चुअली हितां तव्हांजे किचन जो किअं ॿुधायो तव्हांजे रैसटोरैंट जे बारे में तव्हांजे होटल जे बारे में खाधे जे बारे में ॾाढा लज़ीज़ खाधा हूंदा आहिनि त हा हा तव्हां मूंखे सॼी एड्रैस ॿुधाईंदा त मां ईंदीमांव पहिरियों मूंखे ॿुधायो त तव्हां बि हुते रैस्टोरेंट में स्पेशल छा छा आहे हमस मटर पनीर अच्छा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा अच्छा त ॿारु छा ॿारु खाई सघंदा उहो अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा ज़रूरु पोइ तव्हां मूंखे तॾहिं पंहिंजो पतो तव्हां मूंखे ॿुधायो त पोइ

हा हा हा महिरबानी तव्हांजी मां बि तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधो हा खाधे जो त मां ज़रूरु इहो त हुनजो सवादु वठण चाहींदमि पंहिंजी फ़ैमिलीअ सां गॾु